جی السّلام علیکم جناب میں فرحان بات کر رہا تھا میں ایشین پینٹ میں کام کرتا ہوں کیا میری بات آزاد جی سے ہو رہی ہے جناب میرے کو آپ کا نمبر ناظم جی نے دیا تھا جس میں یہ آپ نے ایک ہاؤس ہولڈ رینٹ ڈال رکھا ہے تو سر میرے کو رینٹ پہ ہاؤس چاہیے تھا سر میں ایشین پینٹ میں کام کرتا ہوں اور میرے کو ایک روم رینٹ پہ چاہیے تھا دو لوگ ہم رہیں گے کیا آپ بتا سکتے ہیں کیا پرائس لگے گا اچھا ون بی ایچ کے سر ٹو بی ایچ کے سر سر لوکیشن کیا ہوگی اِس کی سر میری جو کمپنی ہے وہ سیکٹر ففٹی سیکٹر ففٹین میں پڑتی ہے سیکٹر ففٹین نوئیڈا تو آپ بتا سکتے ہیں اُس کے رگارڈنگ میں اُس کے نیئریسٹ جی سر ٹھیک ہے سر تو سر کیا میں لوکیشن دیکھ سکتا ہوں آ کے تو آپ میرے کو کمپلیٹ ایڈریس بھیج سکتے ہیں اور سر جیسے اگر کئی بار میرے فرینڈس آ جاتے ہیں تو اُن کو کوئی دقت تو نہیں ہوگی کیونکہ سر لاسٹ میں جہاں ہم رہ رہے ہیں ہم وہاں یہی ریزن سے خالی کر رہے ہیں کہ اُنہوں نے جیسے ہمارے فرینڈس یا کلیگس آ جاتے کئی بار تو اُنہوں نے اُن کا آبجیکشن اُٹھایا تھا نو سر آل آر ایز آ مینیجر پوسٹ ناٹ ایز آ لیبر دے آر آلسو دے آلسو بلونگس ٹو آ لیڈ کلاس بٹ دے پریفر ایز دیٹ دا بوائز آر لائک رومرس دوہ سو ٹھیک ہے سر آپ میرے کو لوکیشن سیم نمبر پہ سینڈ کر دیجیے

تھینک یو سر تھینک یو